हैलो हा मां मधु गुलनि वारी थी ॻाल्हायां अछा अछा हा माला उहा हा दुल्हे दुल्हन जी माला ठाहींदा उन में अछा ऐं माण्हुनि जो स्वागत करण लाइ गुलाब जा गुल खपंदा हा गेंदे जा भले ॿियो मोगिरे जा गुल खपंदव गजरा ठाहे करे सभु पाईंदा त सॼे हाल में ख़ुशबू थी वेंदव हा हा ठीकु आहे सभु मिली वेंदव मोगिरे जा गुल मिली वेंदव गुलाब जा मिली वेंदव गेंदो मिली वेंदव सभु मिली वेंदव तव्हांखे केतिरी केतिरी क्वांटिटी में खपनि त ॿुधाइजो मूंखे हा अघु मां तव्हांखे मोकिले छॾींदमि किलो जे हिसाब सां थींदा आहिनि गुल

हा डेकोरेशन में गेंदे जे गुलनि में अलॻि अलॻि कलर ईंदा आहिनि न हा केसिरी कलर हा उहे मिक्स करे मस्तु डेकोरेशन जो कम थी वेंदो तव्हांजो

हा उहो विच विच में उहो कमु डेकोरेशन वारो करे ॾींदो तव्हांखे हा सूरज मुखी जा गुल सूरज मुखी जा गुल थोरा घटी आहिनि गेंदे जा गुल वधीक अथव मूं वटि ऐं गुलाब जा अथव उन में मिक्स करे हा हीअंर सियारे जी सीज़न आहे न हा हा ॿियां सभु मिली वेंदव तव्हांखे बसि सूरज मुखी गुलनि जी थोरो घटि आहे गुलाब जा गुल वधीक आहिनि अछा थी वेंदा पंद्रहं ॾींहं पिया आहिनि अञा हा भले तूं हा हा गुलाब जा गुल तमामु सुठा अथव हज़ार रुपे किलो पवंदव पर तमामु सुठी कॉलि क्वांटिटी क्वालिटी गुलाब जे गुलनि में कलर बि अथव उन में गुलाबी कलर जा वधीक गुल हूंदव हा हा ॻाढ़ा अथव गुलाबी अछा उहे पंद्रहं सौ रुपे किलो अथव हा सभिनि जी मां तव्हांखे हा हीअंर ॾाढी ॾुकर लॻो पियो आहे गुलनि ते बि पर हाणे शादीअ जे टाइम में त सभिनि खे वठिणा आहिनि त मां त बि रिज़नेबल करे ॾींदमि हा वधीक वठंदा त मां तव्हांखे रीज़नेबल करे ॾींदमि हा हा जासूस जा गुल बि अथव सभु अथव असां वटि हा हा असांजी हा हा हा तव्हां असां शादीअ खां पंज छह ॾींहं पहिरीं ॿुधाइजो त असांजी सॼी नर्सरी तव गांधीधाम में हा उते अची करे बि तव्हां ॾिसी था सघो ॾिसी करे चूस करे तव्हांखे केतिरी क्वांटिटी में खपेव असांखे ऑडर करे वञिजो हा बुके बि असां बुके बि ऑडर ईंदो आहे त बुके बि ठाहिराए ॾींदा आहियूं नंढा वॾा सभी हा ठीकु हरिओम अछा थैंक्यू हा